हैलो मां शा शिव शागर होटल जे कस्टमर सां थी ॻाल्हायां मां फलाणी आहियां मुंहिंजे घर मिंजी धी जी बडे पार्टी आहे कुझु ॾींहं पहिरियूं मां तव्हांजे होटल में टीहनि माण्हुनि जी टीहनि माण्हुनि जो खाधो ऑडर कयो हुओ पर मां तव्हांखे ॿासणनि जो ऑडर ॾियणु भुलिजी वियमि पर तव्हां महिरबानी करे मूंखे टीहनि माण्हुनि जी हिसाब सां उहो टीहनि माण्हुनि जे हिसाब सां रो ॿासणु मोकिलण जी महिरबानी कंदव पर उन में ॿासण स्टील जा ई हुजनि प्लास्टिक जा या पेपर जा न हुजनि महिरबानी करे तव्हां उहे मूंखे ॿासण मोकिलियो ज जाकी मां पंहिंजे महिमाननि जी ख़ातिरदारी सुठे सां करे सघां कृपया करे मूंखे इहे ॿासण जल्द सां मोकिलण जी कोशिशि कयो